हैलो नमस्ते केह् हाल चाल बड़े चिरें तुसें चेता कीता साढ़ा कदूं ऐ ते तुसें पैह्लें स नाना हा नी ते में हून आई निं सकदी

आं इंया तुस फोन निं करने ते कम्म होऐ ते ऑन द स्पॉट फोन करदे चलो कोई निं भेजगी में कुसै गी घरै दा अच्छा ते किन्ने साल दा होया थोह्ड़ा मुड़ा ओह् कोई निं कोई निं निं आह्ग ते तुसेंगी भेजी ओड़गी ठीक ऐ कोई ना इंया बी इंया बी इंया बी फोन शोन करी लै करो आं करो कोई निं बड़े चिर दा मिले नी कोई नी आह्गे आह्गे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक